हम जे छै से एकटा कुरसी लेलहुँ सहरसामे जे कि ओ बहुत बढ़िआँ रहै आ ओहो ओनाकि हम जे छै हैंडिकैपो छियै तऽ हमरा जे छै से ओ कुरसी मिललै मूविंगवला चक्का लागल छै ओहिमे आ ओ मूविंगके कुरसीके द्वारा हम सभकुछ काम कए लैत छियै ऑफिसके आ अपन घरोपर अपन जे सहारा देलहुँ तऽ ओ कुरसी बढ़िआँसँ हमरा काज आबैत छै टघरैत छै ओ कुरसी मूविंग करैत छै तऽ ओ कुरसी जे छै से बहुत बढ़िआँ छै ओ कुरसी हम जे छै से सहरसामे लेलहुँ आ एतयसँ अठारह किलोमीटरके दूरीपर छै सहरसा ओतय लेलियै कुरसी ओ कुरसी हमरा बहुत बढ़िआँ लागल आ बढ़िआँ काम दए रहल छै ओ कुरसी कुरसी बहुत बढ़िआँ छै सुन्दर छै सभकिछु फीचर भी बढ़िआँ छै ओकर आ फोल्ड भी होइत छै ओ चेयर जे छै पूरा फोल्ड होइत छै आ आरामदायक भी छै ऊपर गद्दा तद्दा सभकुछ बढ़िआँ छै ई कुरसी जे छै ने बहुत सुन्दर छै आ मूविंग करैत छै ई कुरसी हलका सहारा देबै तऽ ओ खिसकैत छै चक्का लागल छै ओहिमे बहुत सुन्दर छै